हमरा गाममे ओना तऽ बहुत पावनि तिहार सभ उत्सव सङ्ग मनाओल जाइत अछि मुदा दुर्गा पूजा कमसँ कम चारि जगह होइ छैक जाहिमे गामके मध्यक अलावो बाहरसँ लोक अबै छथि ओ देवीके पूजा करै छथि सङ्गहिं जेना कोनो प्रसाद चढ़ोलनि या कोनो सामान लेलनि ओहिसँ एतुक्का जे व्यापारी छथि या या मिठाइ बनबैवला छथि हुनको आर्थिक स्वावलम्बन होइ छन्हि